धार्मिक कार्य शुरू करने से पहले पहले सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है उसमें चुना जाता है अध्यक्ष जिसको बनाया जाता है वही सब कार्य करते हैं गाँव समाज में जैसे हो गया चौदह अप्रैल गांधी दिवस और बाल दिवस सब चौदह अप्रैल से सब मनाया जाता है छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त सुबह से मनाया जाता है ये सब अपना धार्मिक सब कार्य है ताकि सब मनाया जाता है ताकि हम सब अच्छे से रहे सब मिलजुल कर रहें ऐसा ना लगे हम किसी का दुश्मन हैं अगर कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग सब मिलके ऐसा इकट्ठा करते हैं सब जै लोग ताकि मिल के रहे ये काम हो जाए ताकि किसी से झगड़ा लड़ाई ना हो बहुत लोग अच्छे भी होते हैं बहोत लोग खराब भी होते हैं बहुत लोग समझाते हैं ऐसा काम मत करिए ऐसा करिए ताकि सब लोग अच्छे से बने रहे जैसे कहीं खुशियाँ रहे हमेशा झगड़ा लड़ाई ना हो और प्यार से बने रहे सब लोग और जैसे कहीं घूमने गए मेले में हम लोग इकट्ठा रहते हैं ऐसा लगा कोई हम लोग को किसी को कुछ ना कह पाए ना बोल पाए और देख दाख ले हम लोग अच्छे से घूम टहल ले कहीं जैसे हो गया मेला हो गया और कुंभ का मेला हो गया और कहीं भी जाते हैं तो हम लोग इंजॉय भी करते हैं सबके साथ और अच्छे से भी रहते हैं खाते पीते भी हैं सब लोग साथ में रहते हैं ना हो कि हम एक जैसे दुश्मनी बहाने रहे कि हम लोग ऐसा लगे कि हम लोग झगड़ा करते रहते हैं एक दूसरे का जैसे दिल टूट जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ऐसा लगता है कि हम लोग साथ में हमेशा बने रहे जहाँ जाए हंसी खुशी बोलते रहे हर किसी को अच्छे निगाह से देखे बुरी निगाह से ना देख ऐसा लगता है कि हम हमेशा साथ में बने रहते हैं कुछ भी करना कार्य होता है तो सभी सदस्य मिलकर ऐसा सब काम करते हैं जो मुख्य बनाया जाता है उसके ऊपर सब कुछ जिम्मेदारी रहती है कि हमारे जो साथ में रहे उसे कोई दिक्कत ना हो और उसे कोई परेशानी मेरे साथ रहने वाले का ना हो ऐसा लगता है कि हमारी परेशानी उनकी परेशानी बढ़ जाती है और जो मेरे मुख्य रहते है वो सब को समझा के रखते हैं देखो झगड़ा लड़ाई ना करें और प्यार से रहे और और कहते हैं कि ऐसा लगता है जब हम लोग हंस बोलकर रहते हैं तो प्यार बना रहता है और जो दुश्मनी रहते हैं चाहें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जो भी कास्ट का हो हम लोग अच्छे से मिलजुल के रहते हैं ये ना रहे कि हम लोग झगड़ा लड़ाई करते रहे जहाँ रहे हम लोग प्यार प्यार से बने रहें ताकि ना कोई केह सके कि हम लोग की एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं ताकि ऐसा लगे सबको देखने में लगे कि हम लोग किसी छोटी कास्ट की नहीं है कि हम बना रहे हैं ऐसा लगता है कि हमारे सब की जिम्मेदारी रहती हैं ऐसा मुख्य जो रहता है प्रमुख को बोलते हैं सबको समझा कर की देखिए हम लोग झगड़ा लड़ाई से नहीं जी सकते प्यार से जो बात हो जाती है तो बना रहता है जो झगड़ा लड़ाई होता है उससे बात बिगड़ जाती है प्यार से समझाएँगे तो सब कुछ बन जाता है ऐसा लगता है कि हमारा सब समस्या हल हो जाता है तब इसलिए हम लोग सब कार्य जितने लोग प्रमुख मिल रहते हैं सब मिलके काम करते हैं करते हैं ताकि हमारा कोई चीज नुकसान ना हो सब में प्यार मोहब्बत बनी रहे कि हमको कोई परशानी ना आती रहती है और जो हमारे सब फ्रेंड हो गए दोस्त हो गए सब बच्चे हैं हमारे पति हैं सबको जैसे मिलकर हम लोग कहीं भी जाते हैं जैसे इंजॉय करते हैं मेला मेले में जैसे गए कहीं मार्केट बाजार में गए अच्छे से खाते पीते अच्छी से रहते हैं और जैसे हमारे सब सदस्य जब जैसे चौदह अप्रैल मनाया जाता है उसमें जो मुख्य रहते हैं प्रमुख को बोलते हैं कि

ज्यादा सुनवाई ही रहती है चौदह अप्रैल इसलिए हम लोग मनाते हैं ताकि सब कास्ट के एक रहे ना एक दूसरे की झूठ से ना हम लोग जैसे हो गया कि बोलते हैं दूसरे कास्ट के उनके साथ ना मिलके रहो लेकिन अब मिलके रहना पड़ता है ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग हम मिलके रहेंगे तो दुश्मनी होगी नहीं प्यार मोहब्बत हम सबको बना रहे